جی بولیے

جی مل جائیں گے جی فریش ہے جی ریٹ آم تو دو سو کلو ہے اور کیلے ایک درجن ساٹھ کے آپ ایک درجن ساٹھ کے

جی نہیں اِس سے کم نہیں ہوگا آم دو سو روپیے کلو نہیں فریش ہے تو زیادہ ہی تو ہوگا نہیں سمبر میں ریٹ زیادہ ہی ہوتا ہے سو روپیے تو نہیں ہوگا ڈیڑھ سو ہو سکتا ہے نہیں ڈیڑھ سو ہو سکتا ہے سو نہیں ہوگا سو بہت زیادہ کم ہو جائے گا آپ ہوم ڈلیوری کریں گے تو ہوم ڈلیوری بھی کرا رہے ہیں اور کم بھی جی ٹھیک ہے پھر سو روپیے ٹھیک ہے کیلے تو ساٹھ ہی رہیں گے وہ تو صحیح ہے چالیس زیادہ نہیں ہوگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے